रुट्टी बनाने दी परेशानी ते निक्के निक्के होंदे जियां अस जंदू में निक्की ही ते मम्मी ने असेंगी मिगी फुलके बनाने गी लाना फुलके बनाने जिसलै नेईं आंदे हे ते मिगी में सोचदी ही में फुलके कियां बनाह्गी ते कियां एह् किश करगी ते मम्मी उ'यां रोज़ सवेरे बी बनाने लाना शामी बी ते त्रेह्डे बनने कदें सिद्धे बनने कदें गोल बनने मिगी मिकी नेईं जांच होंदी ही ते मिगी ओह् बड़ी ज्यादा परोशानी जेह्की ओह् लगदी ही इ'यां गै बनांदे बनांदे बनांदे बनांदे ज्यादा काफी टाइम जियां जियां ज्यादा टाइम मि बड्डी होंदी गेई जियां जियां ज्यादा बनाने लग्गी ते फ्ही उयां उयां गै मिगी जांच जेह्की ओह् औना लगी पेई ते ओह् जाच जियां जियां औंदी गेई ते उ'यां उ'यां सिक्खी लैता सारा किश ते बनाई बी लैता जियां निक्के होंदे फुलके बनाना नेईं औंदे हे ते जिसलै शैल फुलके नेह् बनाने ते मम्मी ने मि आक्खना कि एह् फुलके हून तूं गै खाने असें नी खाने इ'यां गै में उनेंगी दिक्खी दिक्खी कि भई जियां बाकी आह्ले दिक्खे ओह् शैल फुलके खाने ते मिगी ओह् सड़े दे फुलके देने जां त्रेह्ड़े मरेडे फुलके देने खाने में अपने आप गै सोचदी ही कि कनेही रुट्टी ऐ जेह्की अ'ऊं खां में इयां गै फ्ही में सोचदी अ'ऊं शैल बनाह्गी ते मै बी शैल गै रुट्टी खाने पौनी रुट्टी खाह्गी उ'यां गै जिसलै में शैल इयां ठीक आपूं बनान लगी पेई फ्ही ओह् शैल जेह्के फुलके होई जंदे फ्ही अ'ऊं ते ओह् जियां इक बारी मेरा जिसलै नमां नमां ब्याह् होएआ ते सारे आक्खन कि इसी तो इसी च गजरेला बनाना मिकी जेह्का ओह् नेईं औंदा हा मी पूरा सोचां कि कियां बनाह्गी कियां नेईं बनाह्गी फ्ही में केह् कीता कि यूट्यूब दे जरिए ओस फ्ही दिक्खेआ कि में गजरेला कियां बनाना केह् करना पैह्ले ते अ'ऊं केह् करगी कि दिक्खो जियां नमां नमां ब्याह् होंदा जिसलै बंदे दा ते ओह् कनफ्यूज होई जंदा कि भाई अ'ऊं पैह्ली रुट्टी बनाह्गी ते कुसै गी कनेही लगगी इत्त गल्लां ओह् मिगी जेह्की परेशानी अवा दी ही रुट्टी बनाने बिच्च आं ते उयां में सवेरे उस दिन गजरेला जेह्का यूट्यूब परा उसी दिक्खेआ सिक्खेआ ते फ्ही में ओह् बनाया ते उसी जेल्लै खाद्धा सारें जनें ते ठीक लग्गेआ ते फ्ही में आक्खेआ नेईं हून मिगी स्हेई बनाना जेह्का आई जंदा इयां गै दिक्खो जियां अस किश बनाह्गे जियां किश होग रुट्टी बनाना ते मुश्कल ऐ जेह्का ओह् होआ दा हा आ ते